आधुनिक जीवन में हमें टेक्नोलाजी ने काफ़ी बदल दिया है पहले के युग में टेक्नॉलजी की उतनी ज़्यादा स्तर पर विकास नहीं देखा गया आज के आधुनिक युग में टेक्नॉलजी ने कई क्षेत्रों में आ आ आ देशों को विकासशील बनाया है टेक्नॉलजी हर क्षेत्रों में देखी जा रही है टेक्नॉलजी का हर क्षेत्र में उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब हर जगह एक टेक्नॉलजी का बोल बाला है टेक्नॉलजी के लिए इसे काफ़ी चीज़ें असान हो गई हैं जिसे व्यक्ति को एक एक नई अरामदायक जीवन महसूस किया गया है टेक्नॉलजी ने हमें इस कदर बदल दिया है की इसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा असान हो गई हैं पहले की वजह से अ पहले की व दिन में हमें टेक्नॉलजी ने इस युग में सुधार कर दिया है टेक्नॉलजी की वजह से हमें काफ़ी अ ज़्यादा अ उपयोग किया गया है टेक्नॉलजी से हमें अ कई जगहों पर असानी से इस माध्यम से जैसे की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा भेजना टिकट काटना होटल बुक करना बैंकिंग में बैंक में पैसा डालना कही भी पेमेंट करना इस तरह की काफी समस्याओं को दूर किया गया है टेक्नॉलजी के माध्यम से स्मार्ट फोन से कहीं भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं पहले की पहले की युग में हम मोबाइल फोन नहीं होता था तो यह चिट्ठी द्वारा अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते थे अब यह इन टेक्नॉलजी के माध्यम से हम असानी से एक दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से हम अपने बात को पहुँचा सकते हैं काफ़ी मात्रा में टेक्नॉलजी ने यह अ मानव जीवन को अ सुधारा है जिससे इस इस मानव जीवन का काफ़ी मात्रा में एक अलग पहचान बन चुका है टेक्नॉलजी ने हमें एक स्मार्ट अ स्मार्ट जीवन जी दिया है टेक्नॉलजी के माध्यम से हम कई ऐसी कार्य कर चुके हैं जो पहले के युग में नही कर पाते थे टेक्नॉलजी से हम कई वैज्ञानिक खोजे और यात्राएँ और दार्शनिक युग की अभिलाषा कर चुके है विज्ञान के माध्यम से हम चाँद और मंगल यान की यात्रा ऐसी सदी योजना कर चुके हैं और सफ़लता भी हमें प्राप्त हुई है टेक्नॉलजी के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं यो हैं तो वह टेक्नॉलजी के माध्यम से हम कर सकते हैं जिससे इस चीज़ों का के बारे में जाना भी आसान हो गया है टेक्नॉलजी का एक अन अ अथी अतियन्त महोत देखा जाय रहा है है जिसे हम कई रूपों मे इसका प्रयोग करते हैं जैसे कि लैपटॉप स्मार्ट फोन टी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इन सभी का हम टेक्नॉलजी के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं जो हमें समान्य जीवन जीने में सहायता करती है जिस से हम अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाते हैं टेक्नॉलजी का हमरे जीवन में अत्यंत आवशयक महत्व है जिस से हम जीव हर जगह इसका उपयोग करके बेहतर जीवन जी सकते हैं और बेहतर जीवन बना सकते हैं टेक्नॉलजी के माध्यम से हम कई जगहों पर इसका उपयोग करके एक अलग ही जगह बना सकलते हैं